हेलो हाँ क कह कह कहलहुँ जे माछ अछि कि नहि अरे यौ बहुत किछु गोटा अयला हे बाहरसँ मित्रसभ ओ यात्रीजीवला पढ़ने छथि माछ सभटा एतय माछ केहन केहन प्रकारक माछसभ लिखि देने छथि यात्रीजी सएह ओसब कहैत छथि कि जे जे हमरा मिथिलावला माछ चाही घरेपर हँ कोन कोन अछि अहाँवला कोन कोनवला अछि चेचरा नहि अइ चेचरा नहि अइ चेचरा नहि हेतै तऽ एकटा काज करू ने अहाँ हमरा होइए कि जे ओसभ आयल तऽ छथि पन्द्रह सोलह आदमी आ घरोके लोकसभ तऽ भइये जेतै तऽ पच्चीस आदमी पच्चीस हाँ पच्चीस आदमी भइए गेलै तऽ एहिठाम हमरा दुइ चारि तरहक माछे यदि खुएबाक अछि तऽ मिठाइ तिठाइ खुएबाक ओसभ कहलक जे हमसभ माछेटा खायब तऽ एना करू ने किछु अण्डावला माछ जे होइए ने एखन अण्डा कइमे हेतै तऽ रहुओ रहु लऽ लिअ आ भाकुरवला मूड़ा आ भाकुर लेल आ ई यौ भुन्ना हैत की नहि भऽ जायत ने कहैत छे जे हँ पाइ लेल अहाँ अरे अहाँ हमरा जनैत कि जत्तेक प्रकारके अहाँकेँ माछ भेटैए ने तऽ पच्चीस आदमी कतेक खेतै हम तऽ कहै छी जे तीन तरहक नहि पाँच सात तरहक जत्तेक माछ अहाँकेँ जे बढ़िआँ लागय ने जेना इचना भेट गेल आ इएह पोठी भेट गेल कोनो प्रकार हे सूहा हँ हँ ओसभ कमो समो के जे छोटका माछ लऽ लेब तऽ ओसभके हँ बड़का माछ कनी लऽ लेब अण्डावला कनी बढ़िआँवला आ कनी रे रेट तऽ ओहन नहि ने हेतै यौ आगि छुअल रेट रेट तऽ रेटे जँका खाइए जोगर रेट से तऽ बुझिते छियै आब आब पहिलुकावला गप्प नहि हेतै दस टके तऽ नहिए भेटतै हँ हे यौ एखन ईवला नहि माछ अछि अहाँके एहि द्वारे फोन केलहुँ ने लोकसभ की कहैत छै ने बङ्गलावला कोनदन माछ होइत छै पदमा माछ की कहैत छै ओ आनि कऽ दऽ देलक आ ओ बेकार सुआद भऽ जाइत छै एकदिन आयल छलए एगो तऽ अहाँ हमरा ई करू ई चेचरा टेङ्गरा हाँ टेङ्गरा ई जतेक माछ होइए ने बुआरी जतेक अपनासभके माछ होइत छै जे माछ भेटैए अहाँ लग ओ उपलब्ध ओ जै प्रकारक होइ हँ नहि नहि हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ ओहिमे आरो अथी दू किलो फाजिले भऽ जेतै काल्हियो खा लेतै ने आ आरो प्रकारक माछ भेटैए जे माछ भेटैए ने भुन्ना तऽ निश्चिते लऽ लेब भुन्ना सूहा आ चेचरा हँ आ सिङ्गही सिङ्गही ठीक छै ठीक छै तऽ निश्चिन्त रहू ठीक ठीक ठीक ठीक छै